असांजे हिते लॻंदो अथव शनिवार ॾींहुं शनि मार्केट हुते तव्हांखे रस्ते खां माल सस्ते में बि मिलंदो ऐं ॾाढो महांगो माल ॾाढो सस्तो बि मिलंदो आहे हिन मार्केट में तव्हांखे नंढे माण्हूअ खां वठी वॾो माण्हू हर हिकु मिलंदो हिन बाज़ारि में सभ्य सभु टाइप जी शयूं मिलंदियूं आहिनि खाधे पीते जूं एसेसरीज़ ज्वैलरीज़ कपिड़ा बासण जूता नया खपेव त नया झूना खपेव त झूना ई टो इहा मार्केट एतिरी सुठी आहे की इहा केतिरा बि अॼु जीअं पहिरियों चवंदा हुआसीं पाण मिडल क्लास ग़रीब ऐं अमीर हिन बाज़ारि में सभु सभु सभु क्लास जा माण्हुनि जो सामान मिलंदो आहे ऐं इहा मार्केट एतिरी सुठी आहे की हिन में तव्हांखे सुठी कार पार्किंग बि मिलंदी हर हिकु शइ तव्हांखे व्यवस्थित मिलंदी ऐं तव्हांखे हुते बार्गेनिंग करणी आहे त तव्हांखे सौ रुपए जी शइ तव्हां अगरि बार्गेनिंग करणु अचे थी तव्हांखे त सौ जी शइ तव्हांखे पंजाह में बि मिलंदी ऐं हिन बाज़ारि में तव्हांखे रोज़ु नई नई शयूं ॾिसणु मिलंदियूं इन में ॿारनि लाइ रांदिकड़ा बि आहिनि कपिड़ा बि आहिनि बूट बि आहिनि इस्कूल जा कपिड़ा बि मिलंदा पुस्तकूं मिलंदियूं ऐं हिन बाज़ारि में तव्हां एतिरो कुझु ॾिसी सघो था की तव्हां पंहिंजी हिकु हिकु दुकान में एतिरियूं शयूं वेंदियूं ई कोन आहिनि पर हिकु वॾी बाज़ारि में तव्हांखे शनि मार्केट जी बाज़ारि में तव्हांखे एॾियूं शयूं मिलंदियूं की तव्हां वठण वेंदा ॾह शयूं पर घर घिली ईंदा सौ शयूं